یہ سچ بات ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارے نوجوان اپنی یو ٹیوب پہ کوئی چینل بناتے ہیں یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں یا پھر فیس بک وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اچھے اچھے کنٹنٹ بنا کر ان پہ اپ لوڈ کرتے ہیں اور خاصا پیسہ کماتے ہے ہندوستان میں اکثر نوجوان پڑھنے لکھنے کے باوجود بے روزگار بیٹھے ہے اسی لیے جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہر ہندوستانی نوجوان روزگار کی تلاش میں ہے اور اکثر ایسے بھی لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہیں کہ روزگار ہی اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص کر ہندوستان میں